जी हाँ मैंने एक गणेश जी की मूर्ति कलाकृती बनाई है जिसे मुझे प्रेरणा मिला प्रेरणा मिलती है तथा वह प्रेरणा मिलती है मुझे इस मूर्ति को बनाने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे मिट्टी को गिला करना मिट्टी को सही से गिला करता है उसे एक सही आकार देना तथा सही सही समय पर उसको सिद सही समय में उसको रू उस रूप में डालना तथा उसके सही सही अंग बनाना तथा समय पर सही से ध्यान रखना अपने को ही से उसके निर्माण करना पड़ा